جب میں ٹینتھ میں تھی تو میرا بورڈ ایگزام تھا اور میں بہت پریشان تھی مجھے بورڈ ایگزامس کی بہت فکر تھی جب مجھے میرے دوستوں نے اور مجھے میرے ٹیوشن ٹیچر نے بہت سپورٹ کیا اور میرے ساتھ پڑھائی کرتے تھے اور میرے میرے دوست بھی مجھے سپورٹ کر تے تھے مجھے پڑھنے کر نے میں اور میں ایگزام لکھتے ٹائم پر بھی بہت پریشان تھی کہ میں کیسے لکھوں جب جا کے میں ایگزام لکھی بہت اچھا لکھی میں ایگزام اور میں اچھا پاس ہوئی تو سارے گھر والے اور میرے دوست اور ٹیوشن ٹیچر بھی بہت خوش ہوئے اور آپ لوگوں کو بھی اچھا پڑھنا چاہیے حوصلہ رکھنا چاہیے اور میں یہ اور میں یہ بات کبھی نہیں بھول پاؤں گی یہ میرا بہت بڑا چیلینج تھا